आंबो उन्दैयाव जोबोर ना हमनो मोजां मोनोमोन आइमोनजों आफामोनजों ना सारनायाव थांफानानै ना हमहैयोमोन ना सारनाय माबाजों सार जेजों सारनाय मुसारिजों बोनाय मेरला मुसारिजोंबोजों जोंनि हजों क'क्राझारनि सोमोन बान्दोआव बान्दो होन्नाय मोनसे दै दं बेहाय जों जोबोर ना मावा ज' ज' होनानै लाइयोमोन नाखौ लायनो मोजां मोनोमोन आं गुरहैयोबोमोन दैज्लां समाव आलि ख'ना ख'ना सानदुं गोसायाव ना एब्रेनानै थानाय जोबोर गुरोमोन नायाबो सानदुं गोसाबाथाय आलि ख'ना ख'ना एब्रेनानै थासै नालाय जि मोजां मोन्नोसै गुरबा स्र' स्र' स्र' ना बोथिया गाखोसै आरो बेनिफ्राय दैज्लां समाव आलियाव गुरखांनानै जेलानोखि माइ गायखांनानै माइया गोजौ गोजौ जायो अब्ला बे समाव दै रान्नाय समाव मोनसे बान्दो होन्नाय दंमोन बे बान्दो दै दंमोन बे बान्दो दैयाव जों जोबोर ना मावा होनानै लाइयोमोन ना बिदिनो ना बारलि थारलिबो फैयो गाखोलायोमोन ज' ज' मुसारि गोलाव लानानै बोनानै लाइयो लाइनानै बिदिनो नाखौ सा माबानानै फोरान्नानै दोनफैनोसै जानोसै लाबोनानै आरो बाल्टिंफोरजों सारनायफोरखौबो बिदिनो हाब्रुआव हमनाय मानायफोरखौबो आं आइमोनजों सोलोंदों ना सिंगिफोरखौथ' ओरैनो आखायजों हमजाया एसे एदै थोरसिफोरजों बोला बोला नायग्रोनानैसो थोरसिफोरजोंसो हायखांनांगौ आखायजोंबो हमजायो थेवबाबो गावजानो गिनानै बिदिनो आइमोना फोरोंबाय जोंखौ हाब्रुखौ थोरसिजों बोला बोला नाय जमा जमा थायो ना सिंगिया होन्नानै बोला बोला नायसै बिदिनो ब्लेन ब्लेन एब्रेनाय नुबाथाय थोरसिजों हायखां हायखां लाबोनोसै माखौबा माखौबा आखायजों हमनोसै हाब्रु गोरानिखौ ना सारनायफ्राव सिंगि थिंगि हमनाय मानाय बेफोरबादिनो थोरसिफोरजों हमनाय फोरोङो आइमोनहा नास्राय गोरिफ्राथ' ओरैनो हमबानो जायो बिसोरबो हाब्रु सिङाव थायो जि माबाजों बाल्टिंजों सारबा हाब्रु सिङाव एब्रेनानै थानायफोरखौ मोजाङै हमनांगौ दांग्रोम दांग्रोम सा सा ल' दांग्रोमबा मोना ना बालाबाथियाफ्रा सायाव फैयो हमनो हास्लाबा बाथाय सिङाव एब्रेलाङो बिदिनो हमनानै लाबोयो हमनो रोङाबा मोनला हमनो रोंबा मोननोसै ना बोथियाफोरखौ नास्राय गोरिफ्राथ' बांसिनानो सायावबो थायो आरो सिङावबो एब्रेनानै थायो जों ना हाग्राबो जेखाइयाव सोनानै ना बोथिया फ्राव फ्राव हमनानै लाबोनो हायोमोन हाग्रा फिरि फिरि आरो दै माबायाव बालाबारियावबो बिदिनो दै स्राय स्राय बाला स्राय गोनाङाव ना बालाबाथियाफोरखौ जेखाइजों थिखोनानै जेखाइयाव हाब्रु बालाखौ सुयोबा ना बालाबाथियाफ्रा फ्राव फ्राव गाखोयोमोन आं आइजों थाङै थाङै जोबोर गुरहैयोमोन दाबो लाइयो बिदिनो एखम्बा थेवबाबो बांद्राय गुरो गुरनाया हाग्रा थिखो थिखो लाइयो मुसारिजों बोनानै लाइयो दाबो ना सारनाय समाव सारो सारो बाल्टिंजों सारनानै नाखौ गोग्रोमनानै लाबोयो ना ना थुरिफोरखौबो हाब्रुआव एब्रेयो थाब हमाबा ओरैबा ओरै ब्लेन ब्लेन थाङो हमनो रोंबासो मोनो हमनो रोङाबा मोना ना थुरिफोरखौबो ना मावा ना मावाफ्राबो सारनाय समाव मुसारि होनानै मुसारियाव सारसननांगौ होनबासो ना मावाखौ मोनो आरो बिदिनो जोङो बा नाखौ जों माबानानै मा होनो सेनबो सानानै दोनबा नाया हाबो दै जावरिनायाव सेन सानानै दोनोबा बेफोरखौबो जों गिदिरफोरनिफ्राय सोलोंनानै लादों सेन सायो आरो बिदिनो दै रानबा दै थेस' थेस' ना सारनाय बेफोरखौबो सोलोंनानै लादों रोंगौ सारनो हमनायावबो हमहैयो आरो जेखाइ जेखाइजों गुरनायाथ' गुरहैबाय थायो बिदिनो फोरोंबाय आइमोनहा गोदो ओरैबायदि हाग्रा थिखोबा ना गाखोयो जेखाइजों होन्नानै आरो मुसारियावबो बिदिनो खोस्लिफाना थोस्लिफाना गासिबो हाग्राफोरखौ सोनानै फिरिनानै ना हमो बिनिफ्राय गोग्रोमोबो दैयाव गोग्रोमनानै जों नाखौ हमनानै लाबोयो बिदिनो ना गोरिफ्राथ' हाग्रायाव थायो हाग्रायाव गोग्रोमबानो मोनो जों नाखौ आङो सोलोंजेन्नाया बे ना सारनाय बाल्टिंजों सारनानै हाब्रुआव हमनाय बेफ्राव आइमोनजों थांफानानै बिदिनो फख्रि थख्रि खब सारनाय माबानायाव थांफानानै हमनाय सोलोंजेनदों बिनिफ्रायनो बोरैबा बोरैबि गुरनोबो रोंलांबाय आइजों थांफा थांफा जोंना आइयानो जोबोर ना लाइयोमोन बेखायनो थांफा थांफा रोंबाय मुसारि बोनानैबो हमो गोग्रोमो गुरो आरो एखम्बा दै देरबा मुसारिखौ साथेनानै जोबोर मोजां मोजां ना मोनो दै देरनानै मुसारियाव साथेनानै माबायोबा बेफोर बायदिनो बायदिसिना खालायनानै जों ना हमनानै जायो

एसेनोसै बुंनाया जोब्बाय हाला एसेनोसै फोजोबनाय जाबाय